जैसे की अभी सावन चलैत छै सावनमे तऽ हमरा सबकेँ एक महीना सोमवारी रहैत छै हर सोमवारके सोमवारी करैत छिऐ आओर ई सावनके महीनामे तऽ बारिशके दिन रहैत छै बहुत ही आनन्द आबैत छै बारिश होबए छै तऽ हमरा सबकेँ अच्छा लागए कि बारिश होबैत छै आओर सोमवारी होइत छै आओर जैसे कि सावनके महीनामे बोलबम जाइत छिऐ बहुत देवघर ई सब जगह जाइत छिऐ घूमए लऽ सावनके महीना पवित्र महीना होबैत छै जेकि आदमी घूमए फिरए आओर तीर्थ यात्रा करए लए जाइत छै आओर मलेमासके मेला होबए छै राजगीरमे जेकि एक महीना लागए छै से मेला भी घूमए लए जाइत छै आदमी आओर जैसे आबए छै दुर्गा पूजा तऽ दुर्गा पूजाके मौसममे बरसात होबैत छै तऽ मेला तमासा लागलहुँ मेला खराब करी दए छै अच्छा नहि लागए छै कादो कीचड़मे जाइमे अहिने सब गाँव देहातके हमरा सब छिऐ तऽ अच्छा ही लागए छै घूमए फिरएमे मेला तर त्योहार सब आबैत छै मेला गाँवमे तऽ कभी ने कभी होते ही रहए छै मेला तमासा आओर सब चीज इसीलिए